जों गावनि बेमार ला बेमारि बेलाखौ लाखिनो थाखाय जों एक्सारसाइस खालायना खालायो खारो फुङाव बेरायो आरो जों गावबागाव देहाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय गावबागावनि